हमरा एतऽ भनसाघरमे बिजलीके समान जे उपयोग होइए होइ हइ बिजलीवला गैस चुल्हा ओहिके बाद बता देलु अहाँके लाइटर लाइटरके बाद बतेलु फ्रिज मसल्ला पिसैवला मशीन मिक्सर मिक्सर मशीन भऽ गेल किछु अइसन समान छै से बिजलीवला पानी गरम करैवला भऽ गेल ईसब खाना खाना बनबैमे जादा उपयोग आजकलके लेडीसभ करैए तऽ सबकिछु खासके ओहिमेसे रोटी बनबैवला साम हमरा अथी भऽ गेल तावा जे आबै छै हीटर से सब समान बिजलीवला खाना बनबैके पड़ै हइ किछु भी खानाके आइटममे किछु भी बनेलहुँ आजकलके लेडीसभ तऽ सबचीज खासके बिजलीके समान उपयोग कएलक भऽ गेल मसल्ला पिसै छथिन किछु बनेथिन तऽ मसल्ला पिसैवला मिक्सर मशीन चालू करथिन ओहिकेबाद बतबै छी जे फ्रिज फ्रिजके सब समान यूज कएलक पानी तानी रखल फ्रिजवला सब समान यूज कएलक टोटल किछु खासके बिजलीके समानवला सब ओहेके समान यूज करैए मिक्सर मशीन तऽ सबचीजमे काम अएबे करैए आज किछु कएलक लाइट कटिओ गोल तैओ आजकलके लेडीसभ इन्तिजार कएलक जे बिजली कखन आएल तऽ बिजली आबैके बाद सभ अपन अपन फेर खाना बनबैमे भिड़ गेल खाना किछु बनेलक चावल दालि सबजी भऽ गेल सबकिछुमे समानके ही इएह उपयोग करि आजकल एखन कि छै कुकरवला नवका आएल हँ ओहोसब बिजलिएवला उपयोग करैए जे बिजलिएपर खाना बनतै बहुत एहन सब समान सब बनैए खासके बिजलिएके समान होइए उपयोग उपयोग करैए बहुत सब नीक लागैए जे आजकलके अगर जे से बरतन बासन छोड़िके अगर मानल जाए तऽ खासके बिजलिएके समानसब उपयोग करैए खूब नीक लागैए लेडीसभ खाना बिजलीके समानपर पर हीटरपर बनल तऽ जल्दी खाना बनि गेल आओर खासके जल्दी खाना बनि गेल ओहिके बाद खूब नीक लागल खाना जएह रोटिए बनल रोटी नीक लागल चावल नीक लागल दालि नीक लागल सबकिछु नीक लागैए बिजलीपर बनैए खासके जल्दी खाना बनि गेल ईसबसे आजकलके लेडीसभके टाइम बचैए जे कोनो जल्दी बनि जेतै बनलाके बाद खूब नीक लागैए